इतिहासक दृष्टिकोणे मिथिला भाषा कहबै तऽ बहुत पुरानतम छै ई भाषा एना जे अहाँकेँ विद्यापतिसँ पूर्वहुँ अनुमाने होय कि बात होय कि विचार होय अकर सबके एहि भाषा कऽ उद्भव भऽ गेल छलै आब व्यापक भू क्षेत्रमे एहि भाषाकेँ बजनिहार लोकसब रहलनि जखन कि विशाल स्वरुप छलै नेपाल तक एकर मिथिलाञ्चलके उमहर बेगूसराय सिमरिया कऽ ओहू कातमे जकरा अथी कहल जाइत छै की कहै छै